जोंनो जिब जुनरनि थाखाय माबा गांसो गोथां जानोथ' गांसो गोथां जानोथ' जोंनो जायगा नांबाय फिसिनो फिनोबो जोंनिया अखा बांखा गैयाब्ला जों बोरै जिब जुनारखो फिनो मोसौ ओरि लानोबोथ' जोङो दा गांसो गोथां नांगोन गांसो गोथां फिनोबो जायगा नांबाय आरो माबा दाखोर दालाफोराबो जोङो गांसो गोथां फिनायावनो सावो बे जि दाखोर दाला सावनाय जायगायाव गांसो गोथां जाया बिनि थाखाय जोंना आबहावाया बारहावाया इसे गुबुंले जादों अखा नांगौ जोंनो अखा बार दै दै मोनब्लासो जोंना मोसौ जिब जुनार फिसिनो जों हायोना गांसो गोथां गोरलै खिलिबोयो जिब जुनार गैयाब्ला बोरै गांसो खिलिनो बिनि थाखाय जोङो जिब जुनार फिनो जोंनो अखा बार बार अखा नांगौ जोङो दाखोर दालाफोराबो बांद्रायबाय बिनि थाखाय जों जिब जुनार फिनोबो जोंना खस्थ'आ बारा जाबाय बिनिखायनो जोङो गावबागाव खनासेब्लाबो जिब जुनार फिनो थाखाय फिनांगौ जाहैबाय लानांगौ जाहैबाय जायगा गांसो गोथां खिलि होनानै दोननांगौ बिनिखायनो जोङो इदि खालाम नांगौ आरो अखा नङाब्लाथ' गांसो गोथाङा बोरै खिलिनो मोसौ मोसाखौ जोङो बोरै लानो एबा अखा मोनब्लासो गांसो गोरलैयाबो खिलियो दा जोंनिया दाखोर दालायाबो फबजोबो दा बै फबनायनि जायगायावबो गांसो गोरलै खिलिया सावब्ला आरो जा जेनोबा जों प्लासटिक इरिखौ जोङो दाखोर दाला फुथुफोरखो बुथुमनानै मोनसे जायगायाव सावो बि सावनाय जायगायाव अर खामनानै गांसो गोरलै खिलिया बिनि थाखायनो जों गांसो मोसौ जिब जुनार फिनो खस्थ' जायो गांसो गोरलै गैयाब्ला